राहरि दालि उपजबय छी मौसरी दालि उपजबय छी खेसारी दालि उपजबय छी मूङ्गके दालि उपजबय छी सब उपजबय छी सबटा दलि दलहन सटा उपजाके करय छी सब किछु अथी करय छी बीया बैल जतेक होइए होइए तब खेत तब जोतबबय छी ओ सबटा बीया उखड़बय छी बीआ छीटय छी उखड़बय छी तब रोपय छी उखाड़िके रोपलहुँ ओतऽ टोभलहुँ तऽ बारिश होइए तऽ कटय छी दाउन दुआरिसँ सबटा कयलहु हन ओसब करय छी कऽके तब जाके घरमे तैयारी करय छी कऽ कऽ तैयार कऽके लबय छी सबटा अथी कऽ कऽ तब फेर सब अपन चुरिके रखय छी कोठी भरली मे सबटा करय छी खाइ पियै छी ओइमे लोटाइत रहय छी सब कुशियार से रोपय छी ओइमे बहुते लगता लगइए लगइए खाद लगइए पानि लगइए ओहूमे कमठौनी लगइए सब कमाइत रहय छी खटैत रहय छी खेती पथारीमे सबटामे करय छी सब किछु कऽ खेती कऽ रहल छी ओइ सबमे सभटामे उपजा बारी होइए सएह ओ कटय छी छिलै छी बनबय छी कलवारपर दे छियै तऽ कलवारसंँ जाइ छी टेलर करय छी सब टेलर आरसँ जाइए सब करय छी सबटा सब कऽके तकरबादमे अपना जाकऽ सबटा होइए जे जेतऽ से होइए से सब सेटिंग कऽ लै छी बढ़िआँ सँ उपजि रहल अछि सब सँ बढ़ियेँ सँ उपजइए बढ़ियेँसँ कऽ रहल छी बढ़ियेँ सँ उपजइए सबटा ठीकेसँ जा रहल छै मछली अरके बारेमे माछ ताछ से मारैत नीक लगैत रहइए पोखरि जाके मारि अबय छी पानि होइ छै ओइमे हवा चलय छै ओ माछो पकड़यमे ठीके लगय छै हवा चलय छै तऽ ओइमे नीक लगय छै पोखैरियोमे उतरिके मारय छी ओइमे मारि तारिके सेहो सब माछके नाम सिङ्गही माँगुर कबइ गरचुन्नी सब रोहु भाकुर नैनी पोठी टेंगरा इचना सब माछ सब मिलके मारय छी सबटा माछ रहय छै नैनी अर सब से माछ मारि मारिके सबटाके रखय छी ढेरी कऽ कऽ जाइ छी बेचय बिकनि आनय छी आरामसँ बेचैए बिकिने यऽ बेच बिकनिकेँ आनय छी ओसब सबटा कऽ कऽ रखय छी सबटा सब कुछो अपन कयलहुँ खेलहुँ पीलहुँ अबय छी बेच बिकनिके आरामसँ खाइ छी आरामसँ करय छी अपन घरमे दुआरिमे अपन रहय छी आरामसँ सबटा आरामसँ अथी कऽ कऽ सबटा करय छी आओर की करब आओर